हँ मैडम फेर अहाँ खाना खाने के लिय मतलब खाना खाय के लिये चलि गेलिय र ने तऽ मैडम कनिटा गेट के बन्द करि देलिये र अहाँकेॅं अहाँक घूमयक मोन अइ तऽ जाउ हम मतलब गेट खोलि दै छी फेरो सॅं तऽ अहाँ सब जाय सकै छियै हमरा खाना खायके जल्दी रहै ने मैडम भूख लागि गेलै ने अपनेके से चलि गेल रहियै कनि नास्ता करय के लिए अहाँ सबके खेलै के लेल जाय के छै तऽ अहाँ सब जाउ गलती भए गेलै मैडम आइ सॅं जे छै एहन तरह के काम नहि होतै अपने सॅं अच्छा मैडम आब कयल सॅं जे छै ने अहाँके बारह बजे जखन धरि कहबै ने ओखन धरि अहाँकेॅं गेट खुला रहतै अहाँ जब कहबै तऽ अहिंक मर्ज़ी सॅं जे छै से हम गेट बन्द करबै आब सॅं नहि करबै कनिटा घूमियो लए चलि गेलियै कनि काम रहै ने मतलब मार्केट के कनि काम छथिन गेलियै र मार्केटिंग करय चलि गेलियै र तऽ ठीक छै मैडम ठीक छै मैडम मतलब काम जे काम जे रहै ने कनि ज़रूरी काम रहै अपनेक तऽ ओ काम करनाइ भी ज़रूरी रहै ने तऽ इसीलिए जे छै ओ काम के प्रति ठीक छै आब सॅं जे छै एहन तरह के गलती नहि हेतै हम जे छै अहाँके माफ़ी माँगै छी ठीक छै आब सॅं जे छै नहि हेतै हमर परि हमर परिवार के जे छै से तबियत से खराब भए गेलै र एक हजार रुपैआ

अपने होय हमरा जे से चाही कहलहुॅं जे हमर कहलहुॅं हमर परिवार के जे छै से तबियत ख़राब यऽ एक हजार रुपैआ चाही तऽ कहिया देबै हमरा मतलब बहुत ज़रूरी छै हमरा नहि हम हमरा बहुते ज़रूरी छै मतलब हमरा पर दया करियौ ने हमरा बहुत ज़रूरी छै हमर बात के समझियौ अहाँ

ठीक छै ठीक छै तब राखै छी ठीक छै राखै छी